तव्हां मूंखे सिंधी फिल्म जी स्क्रीनिंग जे लाइ सॾु करायो उन जे लाइ मां तव्हांजो शुक्रिया थो अदा कयां ऐं पंहिंजी दिलचस्पी ॾिखारिया थो तव्हां ईअं किथे करणु वारा आहियो ऐं इन जे फिल्म जो टाइटल छा आहे सारांश छा आहे तारीख़ छा आहे ऐं वक़्तु छा आहे तव्हां मूंखे चवंदा त मां ज़रूर ज़रूर इहे फिल्म जी स्क्रीनिंग बराबरि पढ़ंदुसि ॾिसंदुसि